दिक्खो जी जि'यां साढ़े कटरा वैश्णो देवी च दर्शन करने गी आना होऐ एहदे टूर पर आना होऐ इत्थै आने आहले हर यात्री कश कम से कम बड़ा बी घट्ट टाइम लाई लैओ कम से कम पंज दिन कडढियै उनें औना चाहिदा फ्ही उसी इस यात्रा दा मजा औना साढ़े इस सरोंड़िगं च जेहड़े टूरिस्ट पलेस निक्के निक्के हैन ओह् दिक्खने आस्ते उनें थोह्ड़ा जेहा टाइम कड्ढना पौंदा ते ओह्दे आस्तै उसी कम से कम घरा दा पंज दिन आस्तै अपने दमाग च एह् चीज़ सोचियै ओनी चाहिदी कि में पंज दिन दा टाइम जेहड़ा एह् ओह् यात्रा उप्पर लाना में दिक्खो जी यात्री साढ़े जे एडं के 'बिच जि'यां गे ऐंटर करदा ऐ जम्मू औंदे गै उनें पैह्ला नम्बर जम्मू दा निकलदे गै कोल कंढोली माता मंदर दर्शन जरुर करना चाहिदा उस मदंर आने आस्ते जम्मू दा कम से कम अद्धे घंटे दा रन ऐ अद्धे घंटे दा टाइम लगदा उस मंदर आने धोड़ी उस मदंर आइयै उत्थूं दा ओह् दर्शन दुर्शन करै ते उत्थै ज्यादा रश नेईं होंदा हे उत्थै आराम कन्नै ओह् दर्शन करियै ओह् निकली सकदा दर्शन करियै ओह् सिध्दा कटरा आई जा कटरा आई ओह् कटरा आइयै इत्थै होटल च अपने ओह् ऱवै कमरा शमरा लेऐ ओर ओह्दे बाद इत्थै ओह् इक वैष्णो देवी दी यात्रा दे उप्पर इक स्लिप लैना पोंदी ऐ यात्रा पर्ची जिसी आखदे ओह् यात्रा पर्ची लेइयै ओह् आराम कन्नै ओह् वैष्णो देवी दी यात्रा जेहड़ी एह् स्टार्ट करी सकदा टाइम ज्यादा इस गल्ला आक्खा ना कि जेल्लै ओह् यात्रा स्टार्ट करदा ओह्दे च इक साढ़े जेहडे प्राचीन यात्रा कने जुड़े दे स्थान न वैष्णो देवी यात्रा शुरु करदे जि'यां जम्मू कोल कंढोली मंदर ऐ जम्मू दे कोल आइयै नगरोटा जगह पौंदी एह् उत्थै कोल कंढोली मंदर ऐ देवा माई मंदर एह् एह् कटरे च पौंदा फ्ही आई जंदा बाण गगां ऐ उत्थै यात्री आराम कन्नै दर्शन दुर्शन करै बाण गगां दे उत्थे शनान करे उत्थै उसी थोह्ड़ा टाइम लगदा ओह्दे बाद आस्ता आस्ता ओह् अपनी यात्रा जेहड़ी अग्गै बधांदा ऐ जि'यां हून अस गल्ल करा रे ना हां जि'यां बाण गंगा टपदी ऐ अग्गै आई जंदा चरण पादुका उत्थै माता वैष्णो देवी दे माता दे चरणें दे नशान बने दे पेरे दे उं'दे नशान बने दे बड़ी इ'यां मनमोहक जगह ऐ बड़ा मन खुश होने आहली जगह ऐ उस जगह दे तुस दर्शन करो माता दे चरणें दे तुस दर्शन करो इक दिल गी इक बड़ी गै शान्ती मिलदी बड़ा गै दिल खुश होंदा इ'यां गे यात्रा अपने इ'यां ठंड़े रूहै कन्नै सच्चे मनै कन्नै आस्ता आस्ता आदमी चलै चलदे चलदे फ्ही पुज्जी जंदा ऐ अध्द कुआरी आद्ध कुआरी पुजदा उत्थै टाइम थोह्ड़ा ज्यादा लगदा इस गल्ला गै एह् जिकर होआ दा हा कि टाइम कड्ढी औना चाहिदा ठीक एह ओह् उत्थै गुफा है छोटी ते यात्रा जेहड़ी ऐ बड़ी आस्ता आस्ता उस गुफा च जंदी ऐ ते टाइम कड्ढियै अगर यात्री आवै ते

उस गुफा दे दर्शन करदा आराम कन्नै दर्शन करियै अपने आप गी पावन पवित्तर करदा प्ही ओह्दे बाद आस्ता आस्ता अपने कुछ खाने पीने दा इंतजाम करियै नाश्ता पानी कुछ करियै थोह्ड़ा जेहड़ा आराम करियै फ्ही जेहड़ा अग्गै चली पौंदा इ'यां चलदे चलदे गे फ्ही इक पराने जेहड़े हून रस्ते न नमें चेंज होई दे न पराने इतिहास च हाथी मत्थे दी चढ़ाई आखदे चढाई च बी आदमी दा ज्यादा टाइम लगदा हून रस्ता थोह्ड़ा शार्ट होई गेदा इ'यां चलदे चलदे न जेह्ड़ा आदमी वैष्णो देवी पजदा ऐ ते माता दे दरबार दे पैहलें गै दौं मोड़ च दर्शन होई जंदे दर्शन होना शुरु होई जंदे बड़ा मनमोहक जेहड़ा एह् द्रिश्श जेहड़ा ऐ सामने इक बडा सोह्ना इ'यां दरबार माता दा जेहड़ा आदमी जेहड़ा लभदा दरबार लभदे गै सारी थकाबट सारा दुक्ख दर्द तकलीफ दूर होई जंदी ओह्दे मूहां दे अपने मुहार माता बैष्णो देबी दे जयकारा लगदे न ते जयकारा लाइयै अपनी यात्रा गी अग्गै बधांदे न जि'यां अग्गे अग्गै चलदे चलदे फिर माता वैष्णो दा मंदर समीप आई जंदा कोल आई जंदा ओहदे

अपना नम्बर जेहड़ा दर्ज कराई ओड़दा फ्ही ओह्दे बाद ओह् शनान करने कपड़े कुपड़े बदली एह् प्रसाद दा सारा इंतजाम करियै अस लाइन च लगी जंदा

तिन पिंडियें दे जेहड़ियां तिन शक्तियां जेहड़ियां अस आखने आं माता कालका माता सरस्वती ते माता लक्षमी ते एह् माता वैष्णो दियां तिन शक्तियां न उं'दे दर्शन पांदे ना अपने आप गी बड़ा गे खुशनसीब और अपने आप गी बड़ा गै इक आनंदायक महसूस करदा ते अपने घर परिवार च मन्नत जेहड़ी ऐ मगंदा ते ओह्दे जयकारे लांदा ते ओह्दे दर्शन करदा आस्ते माता वैष्णो देवी आने आस्तै बद्ध कोला बद्ध टाइम चाहिदा ताकि ओह् आराम कन्नै अगर स्हेई यात्रा दा मजा करना ते ओह् दर्शन करी सकदा ऐ इ'यां गै साढ़े इतिहास बिच ऐ वैष्णो देवी यात्रा करने दे बाद बाबा भेरो दी यात्रा करना बड़ा जरुरी ऐ ओह् करने कन्नै इतिहास दे पन्नें बिच लिखे दा ऐ जे यात्रा जेहड़ी ऐ संपूर्ण मन्नी जंदी ऐ माता बैष्णो देबी दी माता बैष्णो देबी ने बाबा भैरो गी बरदान दित्ता हा के इक उनें गी अपना ओह् दित्ता हा आशीर्वाद दित्ता हा जेहड़ा मेरे इत्थै औने आह्ला यात्री ऐ मेरी यात्रा दे बाद तुं'दे दर्शन जरुर करोग तां गे ओह्दी यात्रा सपूर्ण होग इ'यां गे माता बैष्णो देबी दी यात्रा जेह्ड़ी ऐ कम्पलीट होंदी ऐ फ्ही आई जन्ने आं अस अपने सरोंड़िंग ऐरिये च साढे जेहड़ा लोकल ऐरिया ऐ इस ऐरिये च मतियां थाह्रा न मते स्थान जेहड़े दिक्खने आहले ना इक कोला इक बड़ा बधिया ऐ बड़ा सोह्ना ऐ ते एह्दे आस्तै तां गै तुसें गी एह् सनाया हा कि आदमी कम से कम पंज दिन दा टाइम कड्ढियै आवै ते एह् जगह दिक्खी सकदा ऐ कटरे दा स्टार्ट होई जन्ने आं डिस्ट्रिक्ट रियासी आह्ले पास्सै साढ़ा सफर स्टार्ट होई जंदा इत्थुंआं निकलदे गै बाबा जित्तो मल जी दे जेहड़े माता रानी दे परम भक्त होए न उं'दा इतिहास ऐ उं'दा इक मंदर उत्थै इक पानी दे झरने दे पानी बगा दा नाड़े जिसी डोगरी च अस नाड़ू आखने आं ओह् उत्थै बगा दे न ते बड़ा शीतल जल ऐ उस दी बड़ी मान्यता ऐ उस जगह दी बी बड़ी मान्यता ऐ उस जगह च लोकें दी मनोकामना पूरन होंदियां न केईं परिवार ऐसे होंदा बड़े बड़े चिरे जिं'दे कोई बच्चे नेईं होंदे ते पूर्णमासी दे दिन अगर उत्थै उस औरत गी शनान दित्ता जा उसदी गोद जेहड़ी हरी होंदी ऐ बड़ी पवित्र जगह ऐ एह् जगह च यात्री ने जरुर जाना चाहिदा ते टाइम कड्ढियै घरा दा औना चाहिदा ते फ्ही ओह्दे बाद यात्री चलदा ते बाबा धनसर औंदा ऐ नौ देवी स्थान औंदा ऐ उत्थै बी इक गुफा ऐ नौ देवियें दी उत्थै बी इक यात्रा करने लाइक जगह है बड़ी अच्छी जगह है बड़ी मनमोहक जगह ऐ उत्थै बी आदमी ने दर्शन करने चाहिदे फ्ही अस चलदे जन्ने आं चलदे जन्ने आं उत्थै दा साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट दे बिच महल राजे दा राजा गुलाब सिहं दा महल ओह् बी इक किला है इक पराना ओह् बी इक दर्शनीय स्थल ऐ इक दिक्खने आह्ली जगह ऐ ओह्दे कन्नै गै दरेआ चनाब जेहड़ा ऐ ठाठां मारा दा दरेआ जेहडा ऐ बगा दा छल छल करदा ओह्दा निर्मल जल जेहड़ा बगा दा ऐ ओह्बी इक दर्शनिय जगह ऐ उसी बारा दरी उस जगह दा नां आक्खेआ जंदा ऐ उत्थै लोक बोटिंग करदे बोटिंग दा नजारा लैंदे आनंद लैंदें ओह् जगह बी साढ़ी टूरिस्ट दे बिच बड़ी अच्छी जगह ऐ यात्री जेहड़ा बाह्र दा आने आहला ऐ उस जगह दाआनंद लैंदा ऐ उस जगह दा आनंद तां गे लेई सकदा ऐ कि ओहदे कोल टाइम थोड़ा कड्ढियै आवै एह्दा में पैहलें गै जिक्र कीता हा कि कम से कम पंज छे दिन दा टाइम कड्ढियै आवै फ्ही ओह्दे बाद ओह् चली जंदा ऐ अग्गै रियासी डिस्ट्रिक्ट दे अग्गै ओह् क्रास करियै ओह् आई जंदा शिवखोड़ी ओह् पऔंदी ऐ ओह् बाबा भोले शकंर दी जगह ऐ बड़ी मनमोहक दर्शनीय जगह ऐ उस गुफा दे दर्शन करने चाही दे उत्थे शिवजी आप प्रगट गुफा ऐ ओहदा बी बड़ा इतिहास संजोऐ दा ऐ उ'नें गुफा ने बी बड़े अच्छे दर्शन करने आह्ले कुसै बी शिवखोड़ी दे आस्तै बी यात्री जेहड़ा ऐ जाऽ उसी बड़ा आनंद औग बडा मजा औग ओह्बी अपने घर आह्नियै सारे अपने सक्के सरबंधियें गी ओह्दे बारे सनाग ओह्दे कन्नै दूआ आदमी बी उत्थै औग उ'ऐ गल्ल उत्थै औने आस्तै टाइम चार पंज दिन दा चाहिदा फ्ही इस आस्तै साढ़े सरोंडिंग एरिये च पौंदी ऐ जम्मू जियां बाबे आली माता ऐ जम्मू कशमीर दी इक रक्षा करने आह्ला ऐ बी मन्नेआ जंदा मां कालका दा स्थान ऐ ओह्दा बी बड़ा इतिहास ऐ ओह्दी बी बड़ी अच्छी जगह ऐ उत्थै बी लोके दी मनोकामना पूरन होंदियां जगह बी घूमने आस्तै औना चाहिदा उत्थै ओह्दे बाद अपने जम्मू च गै बाबा भैड़ देवते दा बी स्थान ऐ अगर बाबा भैड़ देवते दे स्थान उप्पर दर्शन करने होन तां थुआढ़े कोल दौं दिन दे टाइम चाहिदा इक दिन पहले दिन यात्री अगर ओह् पूर्णमासी आहले दिन आवै ओहदे समझी लैओ कि बारे नजारे होई गे अपने आप गी भाग्यशाली मन्नग अगर ओह् पूर्णमाशी दे दिन औग बाबा भैड़ यात्रा ऐ गड्डी जंदी ऐ उसदे बाद कोई दौं ढाई किलोमीटर दा रस्ता ऐ यात्री उत्थै पैदल जाना पौंदा ऐ फ्ही उत्थै जाइयै बाबे भैड़ देवते दा इक इतिहासक मंदर ऐ उस मंदर दे दर्शन करने चाहिदे रातीं उत्थै जेहडडी ऐ बाबा भैड़ जी दी चौकी होंदी ऐ उत्थै ओह् राती चौकी दिक्खी सकदा रातीं स्टे करी सकदा ते बड़लै सबेला उट्ठियै न्हाई धोइये उत्थूं दा अपने शनान करियै परतियै अपने घरे गी बापस आई सकदे ओ